असां सिंधी आहियूं त असांजी जेके जड़ा आहिनि असांजी जेका पुराणी ॻाल्हियूं आहिनि जेके उहे सभु सिंधी आइन सिंधी भाषा सिंधी समाज सिंधी कल्चर जिन खे असां नंढपिण खा वॾनि खां ॿुधी ॿुधी करे असां पंहिंजे दिमाग में संजोए रखियूं आहिनि असांखे यादि ईंदियूं आइन सिंधी लोलियूं जंहिंखे असांजी डाडी असांखे ॾींदी हुई सुभाणे महिल असां हुआ नंढासीं पर जेकी आहे वरी बि उहा बीज पोतल आहे त अॼु असां हुननि खे सम्झी था सघूं ऐं जेकी आहे सिंधी भाषा असांजा वॾा सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ त उहो जेको अॼु उहो पौधो ठही करे असांजे अंदरु विकसित थियो आहे त असां बि सिंधी ॻाल्हाए था सघूं त इहे हमेशह सिंधीअ खे पंहिंजे साण रखिणो आहे सिंधी भाषा खे